हांव चडशे करून न्ही ऑयलपेंट प्रिफर करतां कित्याक हांव पयलींच्यान न्ही आमची तुळस बीन आसा पळय ती वर्सांतल्यान एकदां अशी पेंट करतां तुळशीच्या लग्ना कडेन न्ही तेन्ना चड करून ती ऑयलपेंटूच वापरून पेंटींग करतात तुळशीचें तशेंच ते आता कुंड्यो बी आसा पळय न्ही तेंकां सुद्दां ऑयलपेंट घेवनूच पेंट करतां अशें बारीक बारीक कितें बीन करचें आसा बीन जाल्यार ऑयलपेंट किंवां वॉटर कलर घेवन पेंटींग करपाची म्हाका संवय आसा आनी हांवें हे आता नीव्ह टॅक्नोलॉजी लायक डिजीटल आर्ट तें केन्ना हांवें अजून ट्राय करूंक ना तेका लागून म्हाका हेच ऑयलपेंट आनी वॉटर कलरूच प्रिफर करतां